یہ ہمارے بہار میں ایسے بہت سارے امتحانات ہیں جو بچے لیتے ہیں اور اس کی تیاری بھی کرتے ہیں لوگ کمپٹیسن کی تیاری کرتے ہیں امتحانات کی کرتے ہیں اور اور بچے اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کوئی انٹرنیٹ سے اپنا تیاری کرتے ہیں امتحانات کی کوئی کوئی یہاں پہ کوچنگ اس کی تیاری کرتے ہیں اپنے امتحانات کی جیسے سیٹیٹ وغیرہ ہو گیا یو پی ایس سی ہو گیا پی پی ایس سی ہو گیا بہت سارے ایسے امتحانات ہیں جو بچے اپنے امتحانات دیتے ہیں اور اچھی خاصی یہاں پہ طالوی علم ہیں جو تیاری کرنے میں اچھی اچھی خاصے اس پہ اور ہم بھی ہیں جو جیسے کہ یہاں پہ ابھی نیا نوودے کے لیے لوگ ابھی اپلائی کیے ہیں ابھی نوٹیفیکیشن وغیرہ آیا اس کے لیے بھی لوگ ابھی سے تیاری کے لیے جٹ گئے ہیں امتحانات کی تاکہ امتحان نکال سکیں اور اچھی نوکری لے سکے اور بچے کوئی نہ کوئی امتحانات کی تیاری کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور بچے کو پورا کوشش رہتا ہے کہ ہم اپنے اپنے اپنے امتحان کو اچھے سے پاس کریں اور اچھے نمرات سے حاصل کریں